हेलौ हेलौ सार ना आं राजेस बसुमतारी आङो सिमलानिफ्राय बुंदों आथसा सार माबा आङो खायसे असुबिदायाव गोलैनानै दङ ओरै सानथामसो जाबाय थारमानि उदैखौ एसे दुनाय दुनाय मोनो थारमानि उदैखौ दुनाय दुनाय मोनो आरो ओमफ्राय जाबाबो लोंबाबो लोंबाबो दामानि ओंखाम उखैनाय मोनबाङा दा बेबायदि प्रब्लेमआव गोग्लैदों आरो बेनिफ्राय मोनायावबो बिदिनो उन्दुनाया एसे माबा जायो निनआ एसे खम जायो थारमानि ओमफ्राय अह सिरि मोनबाथाय उन्दुलांफिननो हानो नागिरा बेफोरबायदि प्रब्लेमआव गोग्लैदों आरिखि ओमफ्राय ओरैनोथ' नरमेल बे हासुनाय खिनाय माबाफ्रा नरमेलयैनो दङ थिगैनो दङ ओमफ्राय खालि बे उदैखौ एसे दामानि थिम थिम मोनबाय थानाय दा बा फुस्टा मोननाय बेबायदि असुबिदायाव गोलैदों सार दा आङो बेनि थाखाय माबायदि ट्रिटमेन्टखौ लानांगोन राजेस बसुमतारी गामिया आंनिया राङाफानि लोखि बाजार खाथियाव औ बैसोआ ब्रैजि ब्रैजिदाइन बोसोर बैसो जानाया बिदि जायाखै ओरैनो आंहा मोनसे माबा दंमोन सिगां थारमानि बिदिनो आवगाय गोबां बोसोर सिगां मेलेरियाबो जादोंमोन आरो मेलेरिया दा आथिखालआव गैथ'ला गैनाया ओमफ्राय बे माबाया नैबे उदै माबानाया बे एसे प्रब्लेम होगासिनो आरो बे माबाया ओरैनो जानाय आं बिदि गोसोआव गैया गैनाया

आत्सा जागोन जागोन ओं ओं ओं ओं

आत्सा आत्सा सा अह अह अह आत्सा ओरैनो जानाया जेनेबा मा मा मोनजागोन मा मा जानो हाया बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थाहरगोन नामा जानो हानाय

आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा औ औ औ

आत्सा जागोन दे सार आं बै मुलि खिनिखौ जानोसै जानानै माबायदि मोनो बेनि उनाव आं खुनसे सारनो खोन्थाबावसै माबाखौ जागोन सार जागोन जागोन आत्सा जागोन दे सार जागोन जागोन दे दोनबाय दे